میرا سب سے پسندیدہ مسٮٔلہ کھانا بنانا ہے میں طرح طرح کا کھانا بنانے میں مہارت رکھتی ہوں کھانے کی تمام ڈشوں میں ویج بریانی چکن قورمہ اور دہی بڑا بنانے میں مزا آتا ہے چکن دو پیاز بھی میں بہت عمدہ طریقے سے بنا لیتی ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کیلو چکن میں کم سے کم آدھا کیلو پیاز کو کڑھائی میں ڈال کر لہسن ادرک نمک مرچ ہلدی تیز پات لونگ چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی کو دو دو گرام کے ساتھ ہمارے گھر کا بنا ہوا چمن بہار مسالہ ملا کر ہلکی آنچ پر کم سے کم بیس منٹ تک پکنے دیا دیا جائے سارے مسالے اور پیاز مکس ہو جائیں اور گل جائیں تو اسی مسالے میں چکن کو کڑھائی میں ڈال کر اچھی طرح سے بھون لیں پھر اس میں تھوڑا پانی ڈال کر گھڑی دیکھ کر بیس منٹ تک اس کو پکائیں گوشت گلنے کے بعد دھنیا کی پتی کو ایسے ہی کاٹ کر اوپر سے چھڑک دیں آپ کا چکن دو پیاز بالکل تیار ہے آپ اسے اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ کھائیں اور کھانے کا مزہ لیں عام طور سے کھانے کے بعد لوگ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں میں اس کے لیے دہی بڑا بناتی ہوں اس کا طریقہ یہ ہے کہ ارد کی دال کو بھگو کر گرائنڈر میں پیس کر اس کا چھوٹا چھوٹا گولا بنا کر تیل میں فرائی کر لیتی ہوں فرائی کرنے کے بعد پانی میں بھگو کر اسے نچوڑ لیتی ہوں پھر دہی میں تھوڑی سی شکر ملا کر پھینٹ لیا جاتا ہے پھر بڑے کے اوپر دہی ڈال کر اس پر املی کی چٹنی اور ہری چٹنی ڈال کر کھایا جاتا ہے یہ دہی بڑا بہت ہی ذائقہ دار اور لذیذ ہوتا ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ کبھی بھی کھانے کے فوراََ بعد پانی نہ پئیں بلکہ کھانے کے آدھا گھنٹے کے بعد پانی پینا چاہیے